اردو زبان بہت ہی زیادہ شائشتگی اور مٹھاس سے بھری ہوئی ہے اردو زبان بہت ہی اچھی اور بہت ہی باریک طریقے سے بولنے والی زبان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق کے بارے میں ہماری ضرورت ہم جو بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں اپنے آپس میں بچپن سے ہم نے اردو ہی سیکھی ہے ہمارے جو بڑے تھے ہمارے باپ دادا نانا ممی سب نے ہمیں اردو سکھائی ہے پھر ہم آگے اسکولنگ کی ہم نے تو اردو میں ہی ہم نے آگے پڑھنے کی کوشش کری سبجیکٹ لیا ایک اردو میں نے اور پھر اس کے بعد کالجنگ کی کالج میں بھی اردو سبجیکٹ ہی تھا ماشا اللہ سے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے بچے آگے آنے والے ٹائم میں اردو سیکھیں اردو سمجھیں اردو کو بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے لفظوں میں یوز کریں اور اس کا استعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ کریں مجھے اردو بہت زیادہ پسند ہے اور اردو میں جو بھی ہوسکے بکس وغیرہ جو بھی ہیں کتابیں ہوتی ہیں مضامین ہوتے ہیں شاعری ہوتی ہے اور اردو کی جو بھی ہوتی ہیں آگے کتابیں وغیرہ وہ سب اور زیادہ بڑھے اردو کو بڑھاوا ملے میں چاہتی ہوں کہ اردو ہم سب میں شامل ہو ہم ہماری زندگیوں میں اور ہمارے بچوں کے اسکولس میں ہمارے بچوں کی زبان میں اردو بہت زیادہ آرام سے آسانی سے شامل ہو جائے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اسکول میں بھیجتے ہیں لیکن آج کل اسکولوں میں اردو کا اتنا کریز نہیں ہے ٹیچرس وغیرہ اردو پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہمارے بچوں کے اسکول میں آپشن میں تو دیتے ہیں کہ اردو ہے لیکن ٹیچرس ہی نہیں ہیں اسکول میں ہمارے بچوں کے اسکول میں جب ٹیچرس ہوں گے تبھی تو وہ پڑھ پائیں گے وہ آپشن میں لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے کیوں کہ ان کی جو پرنسپل ہیں وہ کہہ دیتی ہیں ہمارے اسکول میں ٹیچرس ہی اویلیبل نہیں ہیں تو پھر کیسے بچے پڑھ پائیں گے اسی لیے ان کو مجبوری میں سنسکرت لینا پڑ جاتا ہے اب یہی ہو رہا ہے آج کل تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو میں بچے آگے پڑھیں تو اس کے لیے سب کو اردو پر دھیان دیں اپنے بچوں پر دھیان دیں اردو پڑھائیں اور قرآن مجید کے معنیٰ بھی اردو میں ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اردو پڑھنا اور پڑھانا بہت ہی ضروری ہوگیا ہے اس لیے اردو پر دھیان دینا بہت ضروری ہے